हमारे क्षेत्र में अस्पतालों में मातृत्व देखभाल और बच्चों की देखभाल विभिन्न प्रकार से होती है चाहे उन प्राकृतिक प्रसव का अनुभव करना चाहते हों या माँ बच्चे के संबंध पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हों हम उनकी जन्म योजना का समर्थन करेंगे यदि उनको या उनके बच्चे को उन्नत चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है तो उनकी डिलीवरी टीम तुरंत तैयार हो जाएँगी यूएनएम अस्पताल न्यू मेक्सिको में एकमात्र स्तर है जो ये निर्धारित करता है कि माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगाए रखे और यह बहुत आवश्यक है कि माँ अपने बच्चे को अपने पास ही रखे माँ का प्यार बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसलिए मातृत्व देखभाल और बच्चों की देखभाल बहुत ही ज़रूरी है यह बहुत इंपोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जब उनकी डिलिवरी के लिए तैयार हो न्यू मेक्सिको अस्पताल विश्वविद्यालय श्रम को सुविधाजनक बनाने और उनके अधिक आरामदायक बनाने में मदद करने के लिए निम्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है जैसे कि विभिन्न पदों पर बैठना और इन्फ़्लेटेबल बर्थिंग बॉल का उपयोग करना यदि उनको या उनके बच्चे को सुरक्षित और स्वस्थ रहने के लिए उनकी आवश्यकता है तो उनके पास उन्नत तकनीक और चिकित्सा देखभाल तक पहुँच होगी